अहाँ हमरा बारेमे पूछलियै हँ तऽ हम अहाँके बतबै छी की जीवन बहुत सङ्गीन हय जीवनमे बहुत उतार चढ़ाव अबै छै आओर हमसब जे शिक्षा अर्जन केलियै अइमे सबसँ मुख्य रूपसँ ई कहल जाइ छै जे जीवनमे व्यक्तिके कभी घबराइके नहि चाही सुख आओर दुःख जीवनमे व्यक्तिके साथ चलै छै तऽ कभी सुखके भी आभास हमरा सबके होइ छै कभी दुःखके भी हमरा सबके आभास होइ छै चूँकि हमसब बहुत मेहनत कऽके हमसब पढ़ाइ लिखाइ कयलियै हमसब एक बहुत छोट आओर गरीब परिवारसँ रहियै हमसब कोइ ओतना बड़ा परिवारसँ नहि रहियै की हमरा सबके सारा सुख सुविधा मिललै हमसब हमर सबके जीवन ई है की हमसब जब पढ़ाइ शुरू कयलियै तऽ हमसब लालटेनके रौशनीमे पढ़ाइ शुरू कयलियै हमसब पैदल जाके इसकुलमे शिक्षा ग्रहण कयलियै हमसब एक लगन के साथ एक मेहनतके साथ पढ़ाइ कयलियै की हमर सबके एक सोच रहै की हमसब समाजमे बदलाव लबै हमसब पढ़ि लिखिके समाजके एक जे व्यवस्थित व्यवस्था हय ओकरा सुचारू रूपसँ सञ्चालित करबै लेकिन पूँजीपतिके अभावमे हमरा सबके साथ जे समस्या अयलै उ समस्यामे हमसब एतना ने उलझि गेलियै की हम की हमसब वहाँ तक नहि पहुँच पौलियै लेकिन फिर भी हमरा सबके तरफसँ ई कोशिश हमरा तरफसँ छै की हमसब अगर अच्छासँ अच्छा सराहनीयसँ सराहनीय अगर जगहपर नहि पहुचलियै अच्छासँ अच्छा अगर सराहनीयसँ सराहनीय काज हमरासँ नहि होलै फिर भी समाजके जे हमर नया युवा वर्ग नया पीढ़ी छथिन हुनका लेल हमसब एक मार्गदर्शनके काम कार्य छियै ताकि उ हुनकर जे हय एक पढ़ाइ लिखाइ रहन सहन विधिवत व्यवस्था एक जे डिसिप्लीनके व्यवस्था छै मान लेली अहाँ बड़ आदमी छियै तऽ अहाँसँ हमरा कैसे बात करैके छै अहाँसँ हमरा कैसे अहाँके इज्जत करैके छै अहाँके साथ हम की व्यवहार करबै की अहाँ हमरा अच्छा आदमी मानबै अहाँ हमरा सराहनीय काजके प्रति अच्छा व्यक्तिके रूपमे अहाँ हमरा आगे बढ़ेबै तऽ यहाँपर कुछ हमरा सबके साथ समस्या होलै की हमसब देहात क्षेत्रमे रहै छियै यहाँ सहीसँ दबाइके व्यवस्था नहि हय यहाँ सहीसँ डॉक्टरके व्यवस्था नहि छै यहाँ सहीसँ हॉस्पिटलके व्यवस्था नहि छै अब ई सब परेशानीमे हमसब उलझिके अपना जे हय पूरा लाइफके पूरा खतम कऽ लेलियै अब यहाँसँ हमसब आगे बढ़ेके जब चाहै छियै तब हमरा सबके ओइसन कोनो सुखे सुविधा नहि मिलै छै तऽ हमसब कहाँ तक बढ़ियै आब आहाँ बतैयो की हमसब बी एस सी कयलियै बी एस सी कयलियै तऽ हमसब सोचलियै की अच्छासँ अच्छा कोइ जॉब हमरा सबके मिल जेतै तऽ ओइसँ हमसब एक समाजमे मिसाल रखबै की हमसब लालटेनमे हमसब डिबियामे हमसब मिट्टी तेल के उपयोग कऽके अपन पढ़ाइ लिखाइके आगे बढ़ेलियै हमसब केतना मेहनत कयलियै हमसब पैदल जाके शिक्षा ग्रहण करे ला हमसब इसकुल पैदल जैये तऽ हमसब केतना मेहनत कयलियै लेकिन सारा मेहनतपर हमरा सबके पानि फिर गेलै हमरा सबके जीवनमे कुछ भी अच्छा कदम या कुछो अच्छा घटना एसन ना एलै जैसेकि हमरा सबके बहुत सारा आगे विकास होइ जैसे हमसब जे हय अपन एक मिसाल रखियै जैसे हमरा सबके ऐसे ने नौकरी प्राप्त होलै हमरा सबके जैसे पूँजीपति नहि हय तऽ ओइसँ ने अच्छा बिजनेस हमरा सबके मिल पलै हमरा सबके मानि लू की से ओइसन हमरा सबके पास ने कोइ टेकनिक्ल हैंड छै जे हमसब ओहो एकटा टेकनिक्ल हैंड सँ हमसब आगे बढ़तियै गऽ तऽ हमसब अइ समाजमे रहै छियै हमसब जैसे तैसे जीवनयापन करै छियै हमसब एक मिसाल बनके आगे वला पीढ़ीके लेल बनल छियै की अइसे कम सँ कम समाजके विकास होइ परिवारके विकास होइ ई हमर युवा पीढ़ीके विकास होइ हमसब ई मिसालके उदाहरणके रूपमे पेश कऽ के हम अब युवा पीढ़ीके आगे बढ़ाबै लए समाजके एक नया परिवेशके तरफ ले जाइ ला आओर सर छियै अब देखियो अब कहाँ तक हमसब आगे बढ़ि पबै छियै ई तऽ समय बतेतै